हालौ सार अ बै सारा जे मोनसे बे आहम किंडमखौ जोंनो ससेल साइन्सनिफ्राय मोनसे क्लास खालामनानै होदोंमोन ना दानि बेनिफ्राय सारा बेखौ एसे बुजायनानै होनो हागौमोन नामा आं दानि बे नोंनि क्लास लानायाव आं बारा बुजिस्लाबासैमोन सार अन्नानै एसे फोरमायनानै होदो अ अ अ दे फोरमायनानै होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय सार दे गोजोन्थों सार